مجھے بچپن سے ہی رنگوں سے کھیلنا بہت پسند تھا اور اسکول میں جب آرٹ کا مضمون پڑھایا گیا تو پینٹنگ میں دلچسپی ہوئی پیدا ہوئی میرے اساتذہ نے میری حوصلہ افزائی کی جس سے میرا شوق بڑھتا گیا شروع میں میں صرف قدرتی مناظر بناتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میرے انداز میں تبدیلی آئی اور اب میں تجریدی آرٹ یا انسانی جذبات پر مبنی پینٹگز بنانے لگا ہوں